ہیلو السّلام علیکم

میری لائبریری کا نام ہے رضا بخش لائبریری آپ کتاب کا نام بتائیے یہ کتاب ہماری لائبریری میں جو ہے موجود نہیں ہے لیکن اِس کے علاوہ کئی طرح کی کتابیں ہماری لائبریری میں موجود ہیں اور بھی ہیں جیسے دینی کتابیں ہیں ناول ہیں نثر و نظم کی کتابیں ہیں تو آپ اپنے اُس نصاب کے لحاظ سے بھی دوسری کتابوں کا بھی جائزہ لے سکتی ہیں ہمارے یہاں پہ آکے جی سیرت النّبی ہمارے پاس کتاب ہے آپ ہمارے لائبریری میں آکے دیکھ لیں آپ کو اُس کا کونسا ورژن چاہیے اُس کے بعد آپ وہ کتاب لے سکتی ہیں اِس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ہماری لائبریری میں آپ آکے پڑھ بھی سکتے ہیں یہاں جو ہے بہت ہی پُرسکون ماحول ہے اور یہاں آپ یہاں کی کتابوں کے علاوہ اپنی نصاب کی جو کتابیں ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہیں تو آپ کچھ کتابوں سے بھی استفادہ اٹھا سکتی ہیں جی اُس کتاب کی یہ قیمت چار سو روپیے ہے اور ڈسکاؤنٹ کے بعد آپ کو ساڑھے تین سو روپیے میں وہ مل جائے گی دیکھیے ڈسکاؤنٹ دو کتاب لیں گے تو پھر زیادہ کتابیں لیں گی تو اُس میں اور زیادہ ملے گا دو کتابیں لیں گی تو اُس کے اندر بھی کچھ اکاؤنٹ جو ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ کر دیں گے آپ کے لیے جی ٹھیک ہے تو آپ کتابوں کا کتنی کتابیں آپ کو چاہیے آپ بتا دیجیے اُس حساب سے آپ کی کتابیں جو ہیں وہ آڈر ہوجائیں گی شُکریہ